असां तुलसी शाम राम एलोवेरा गुलाब जा पौधा उगा पर गुलाब कमल जासूद करेरा रातिराणी कृष्ण वेल तन वेल दम वेला असां पौधा लॻाया आहिनि त असांखे हथ में सरी वियो हुजे या किरी पिया हुजऊं त एलोवेरा जी जेल लॻाईंदा आहियूं त उन में राहत थी वेंदी आहे ऐं खङ या शर्दी हुजे त असां उन खे तुलसीअ जा पता पाणीअ में ओकारे करे उन जो पानी पीआरींदा आहियूं त उन खे राहत थी वेंदी आहे